बीतल समयमे जे छै अहाँ भारतमे जे छै पानिके होइ छै कमी नदी नदी भऽ गेल नदीके कमी कभी के जे छै करीब तलाब भऽ गेल तालाबके पहिले जे छै दू तीन साल पहिले हमरासभके ज्ञान छलए पहिले जे छै हमरा सभके पोखरि कहैत छलै पोखरि होइ छलै नदी छलै ओकरा भरि भरि कऽ घर बना लेलक आब पोखरि तलाब नहि यए ओकर जे बहुत तकलीफ छै अभी जे छै घरे घरे आङ्गन ट्यूबवेल चापाकल ट्यूबवेलके भी बहुत कमी भऽ गेल हमर भारतमे ट्यूबवेलके घर घर आब मने पम्पसेट नल पम्पसेट लागल छै हमरा बहुत छै हमरासभके सुखारी बहुत अबैए कभी कभी जे छै कलमे पानि कम भऽ गेलै पहिले अच्छा अबै छलै हमरासभमे पानि अच्छा अबै छलै पहिले आब जे भऽ गेल दू तीन सालमे विशेष समयमे जे छै जे हमरासभके बहुत पानिके तकलीफ यए पानिके तकलीफ यए नदी छै नदी सुखाड़ पड़ि जाइ छै कभी धरती फाटि जाइ छै फाटि जाइ छै ओहिमे अनाज जे होइए अनाज ने कभी कए नहि होइ छै मौसमके कारण हमरा खेतमे सहीसँ फसल नहि उपज होइ छै ओ जे यए पहाड़ी इलाका भऽ गेल पहाड़ी इलाकामे जे छै नदीके बहुत सुविधा छलै पहिले आब जे छै नदी सुखाड़ पड़ पड़ल छै हमरसभके तालाब यए तालाबमे आब देखै छियै की बहुत सारा तालाब छलै पहले बहुत सारा तालाब गाम घरमे बहुत सारा तालाब होइ छै लेकिन मछली पालन होइ छलै की मछली पालनमे हमरासभके कोइ भी होइ छलै काम वगैरह सभ तऽ जाइ छलहुँ खेलै छलहुँ धूपै छलहुँ नहाइ छलहुँ आब धीरे धीरे कम भेल जाइए ओहि चीजसभके धीरे धीरे कम भेल जाइए ओहि चीजसभके